جی ہاں میں نے کئی کھیل کھیلے ہیں جو مجھے خاص طور پر جذباتی طور پر اثر انگیز یا معنی خیز لگے ہیں ان کھیلوں میں سے سب سے زیادہ جو جذباتی اور حیرت انگیز مجھے لگا تھا وہ تھا لاسٹ آف اس یہ ایک ایڈوینچر گیم ہے اس میں ایک مرد اور ایک لڑکی کی کہانی بیان کرتا ہے جو ایک عالمی وبائی مرض کے بعد زندہ بچ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کھیل بہت ہی جذباتی طور پر اثر انگیز ہے کیونکہ یہ تعلقات نقصان اور امید کے موضوعات پر مبنی ہے میں نے اس کھیل کو کھیلا جب میں خود ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا اور اس نے مجھے امید اور ہمت کی طاقت کی یاد دلائی دا لاسٹ آف اس ایک ایسا کھیل ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا یہ ایک خوبصورت اور دلچسپ گیم ہے جو مجھے بہت جذباتی طور پر اثر انگیز یادیں عطا کرتا ہے